علامہ اقبال جو ہے اردو کے بہت ہی بڑے شاعر ہیں انہوں نے اردو میں بہت ساری غزلیں نظمیں ترانے اور حمد وغیرہ لکھے ہیں ان کا ایک بہت ہی جو ہے فیمس ترانہ ہندی ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی جو ہے مقبول ترانہ ہے جب بھی ہمارے دیش میں یعنی جب بھی بھارت میں جو ہے جو ہے یوم آزادی اور یوم زمہوریہ کا جو ہے تہوار منایا جاتا ہے تو اس میں اس ترانے کو بہت ہی ذوق و شوق سے بچے جو ہے گاتے ہیں اور اس کا جو ہے ایک جو ہے دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ایک بہت ہی فیمس جو ہے ایک ترانہ ہے جو بھی بچے صبح مکتب پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی بھی اسکول میں مدرسے میں اس طرح کے گانے کو جو ہے پہلے جو ہے گایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی جو ہے مقبول ہے تو علامہ اقبال جو ہے اپنی شاعری زندگی میں بہت سارے شاعر کہیں جو کہ آج کل کے شاعر میں اس طرح کا جو ہے خوبی نہیں پائی جاتی ہے تو اردو ادب کو آگے بڑھانے میں یعنی اردو کی شناخت میں علامہ اقمال جو ہے بہت ہی ایک مقبول جو ہے نام ہے اس کے علاوہ اردو میں جتنے بھی شاعر ہے جتنے بھی جو ہے ناول نگار ہے جتنے بھی جو ہے مصنف نگار ہے ان سب کی بھی جو ہے حیثیت قابل ذکر ہے علامہ اقبال نے بہت ساری جو ہے نظمیں اور غزلیں لکھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے ناول اور افسانے بھی لکھے ہیں جو کہ بہت ہی فیمس ہے اردو کے جو ہے آ آ آگے بڑھانے میں جو ہے ہمارے بہت سارے جو ہے اردو داں جیسے چندر شیکھر عصمت جو ہے عبد اللہ خاں اسد اللہ خان غالب مرزا غالب وغیرہ بہت ہی جو ہے قابل ذکر ہے لیکن اس سب کی میں آگے سب سے آگے علامہ اقبال ہیں کیونکہ وہ بہت ہی پرانے اور بہت ہی ایک ہونہار اور بہت ہی اچھے ش جو ہے شاعر تھے ایک بہت اچھے اردو داں تھے انہوں نے جتنے بھی غزلیں اور جتنے بھی نظمیں لکھی وہ بہت ہی مشہور ہوئے کیونکہ جب ہمارا دیش جس سمے آزاد ہو رہا تھا اس سمے میں ہمارے جو ہے جتنے سپاہی وغیرہ ہوتے تھے بورڈر پہ وہ ان کے جو ہے ترانے کو سن کر وہ اس کے اندر ایک جوش اس کے اندر ایک حوصلہ آ جاتا تھا تاکہ وہ اپنے جو ہے دشمنوں سے جو ہے بارڈر پہ لڑنے میں اس کے اس ترانے کو جو ہے سن کے اس کو گا کے اس طرح کا جو ہے شو شوق پیدا ہوتا تھا تاکہ وہ اپنے دیش کے لیے قربان ہو سکے تو ہمیں جو ہے علامہ اقبال کے کے جیسا جو ہے آج کے دور میں کوئی بھی شاعر جو ہے نظر نہیں آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی جو ہے فیمس شاعر تھے تو علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا جو ہے پورا جو ہے لمحہ اپنے اردو کی ترقی میں جو ہے لگائے اور بہت سارے جو ہے کام کیے انہوں نے اردو کے لحاظ سے جی اسی لیے آج جو ہے پورے دیش میں جہاں بھی جو ہے اس کی اس کا ذکر کیا جائے وہ کم ہے اس کو ہر جگہ اس کا جو ہے نام ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک طرح سے اچھے اور قابل ذکر شاعر تھے تو شکریہ